جی السّلام علیکم جناب میں کیا میری بات جمیل فش اسٹور سے ہو رہی ہے جناب میری بات آپ جمیل صاحب سے کرواتے ہیں جناب میں نعمان بات کر رہا تھا مجھے افضل بھائی نے آپ کا نمبر دیا تھا کہ بتا رہے تھے مچھلی آپ اچھی دیتے ہیں جناب میرے کو میرے کو مچھلی چاہیے تھی ریہو چاہیے تھی بھیا ایک کلو جناب ایک کلو ریہو چاہیے آدھا کلو چاہیے باوسچر آدھا کلو چاہیے فراچ آدھا کلو چاہیے آپ بتائیے آپ کب تک دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب

تو جناب مجھے کیا کیا پرائس ہوں گے آپ بتا سکتے ہیں مجھے افضل صاحب نے کہا تھا کہ وہ سَستے میں لگا دیں گے اچھے بھیا رہو جناب زیادہ مہنگی نہیں ہو رہی ہے رہو جی جناب تو اور سر فراسٹر چاہیے تھا فراسٹر

اور فرانچ فرانچ ٹھیک ہے جناب میں کل آتا ہوں آپ کل کس ٹائم ملیں گے دُکان پر کل آپ دُکان پہ مِل جائیں گے یا ابھی مِل جائیں جی ٹھیک ہے جناب میں کل آتا ہوں آپ سے ملاقات کرتا ہوں